میرے خیال سے مذہبی تصورات اور علمیات کا موضوع تاریخی طور پر مختلف معاشروں اور نسلوں میں مختلف تھا پرانی نسلوں کے لوگ عموماً مذہبی تصورات کو زندگی کا اہم حصہ سمجھتے تھے اور ان کی روزمرہ کی روایتوں پر مذہب کا بڑا اثر تھا نئی نسلوں میں مذہبی تصورات اور علمیات کی مقدار میں تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے آج کے دور میں ٹکنالوجی تعلیم اور مختلف ثقافتی معاشرتی تبدیلیوں کی بنا پر بعض نئی نسلیں مذہب کو زندگی کے ایک حصے کے طور پر نہیں دیکھتیں مذہبی تصورات کی ترکیب اور تشدد کی مخالفت میں بھی تبدیلی آئی ہے یہاں تکبیر کرنے والے مسائل اور رد عمل میں بھی تبدیلی نمایاں ہو سکتی ہے یہ موضوع تاریخی ثقافتی اور سماجی معاشرتی عوامل پر منحصر ہوتا ہے اور اس کا علم عام تاثر تمام نئی نسلوں پر ایک جیسا نہیں ہوتا